मेरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह घूमने फिरने की और यहाँ हर चीज़ अच्छी तरीक़े से मिल जाती हैगी जैसे परिवाहन है तो ट्रेन बस ऑटो है और चार पहिया वाहन है टू व्हील दो पहिया वाहन हर चीज़ बहुत अच्छे से उपलब्ध है और सब से सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है जैसे ट्रेनों में भी किराया यहाँ का कम लगता है मेट्रो बस है उसका भी किराया बहुत कम हैगा और जो किलोमीटर के हिसाब से अपन चार पहिया वाहन लेते हैं तो दो रूपये या तीन रूपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेते हैं पर इतनी सुविधाएँ हैगी और हर पल पर हर गाड़ियाँ हर जगह पर मिलती दस मिंट से ज़्यादा नहीं लगता हैं और गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाती हैंगी है और उसके आलावा हमारे मध्य प्रदेश में खाने की बहुत सारी वैरायटियांँ हैं खाना है घुमने की बहुत सारे जगह हैंगी घूमने की यहाँ पर गौरी घाट हैं बेड़ा घाट है खेर माई मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है इसमें बहुत सारी जगह जाने के लिए हर सुविधा मिलती हैंगी गाड़ियां मिल जाती हैं बहुत सारी और अन्दर तक ही ले जाएंगी गाड़ियाँ पैसा भी बहुत कम लगता है इतना कम पैसा लगता है की आदमी को घूमना नहीं अखरता इधर का